آج کے دور میں ٹیکنالوجی بچوں پہ بہت نقصان کر رہی ہے کیونکہ آج کل پیدا ہوتے ہی بچوں کو موبائل دھرا دیا جاتا ہے کیونکہ کیونکہ اسے کام ہوتا ہے تو مطلب بچوں کو موبائل دھرا دیتے ہیں یا کہ کام جلدی ہو تو اسی لیے موبائل کبھی نہیں دھرانا چاہیے بچوں اس پہ غلط ہو جاتا ہے ٹیکنالو ٹیکنالوجی یوٹوب دیکھتا ہے گیم کھیلنے لگتا ہے سب سے بڑی بات تو پبجی کھیلتا ہے اس سے تو اس کی لت تو بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ بچوں کا موبائل سے دور رکھنا چاہیے اور آج کے دور میں بچے بنا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں پڑھتے بھی نہیں اچھے سے کوئی بات بھی نہیں سنتا ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے بچوں کے لیے موبائل سے دور رکھیں اور اور بچوں کو موبائل نہ دیں کبھی بچے آج کے دور موبائل سے ہی بگڑ رہا ہے پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے بد تمیزی کرنے لگتا ہے بڑوں کا بات ہی نہیں مانتا ہے صرف موبائل میں ہی گھسا رہتا یوٹوب کا بھی لت لگا رہتا ہے ریلس کا لت لگا رہتا ہے انسا انسٹاگرام کا لت لگا رہتا ہے جتنی بھی فیسبک پہ گھسا رہتا ہے یہی سب میں گھسا رہتا ہے بچوں کی لائف خراب ہو جاتی ہے اس ٹیکنالوجی سے اسی لیے اس سے بچانا چاہیے بچوں کو بچانا چاہیے اس ٹوکنولوجی سے بچوں کو بچانا چاہیے ہمیں نہیں دینا چاہیے اس بچوں کو موبائل بھاری سے بھاری لاک لگانا چاہیے اور اس کو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بچے ہمیں بچے کو سمجھانا چاہیے کہ موبائل نہیں دینا چاہیے اور بچپن سے ہی اسے لت نہیں لگانا چاہیے اسے کھلونے سے مطلب کھلونے سے بہلانا چاہیے بچوں کو موبائل نہیں دھرانا چاہیے ماں کے موبائل نہیں دینا چاہیے ماں کو تو موبائل چھوٹا والا دینا چاہیے بلکہ بڑا دینا ہی نہیں چاہیے بچوں ماں کے ہی موبائل سے خراب ہوتا ہے اسی لیے آپ لوگ اس سے دور رہیں اور بچوں کو بچانا چاہیے موبائل سے